हैलो तव्हां विजय बेकरी तां था ॻाल्हायो मूंखे केक ऑडर करिणो आहे तव्हां वटि केरा फ्लेवर अथव मूंखे चॉकलेट फ्लेवर जो केक खपे घणे पाउंड जा अथव त मूंखे अधि किले जो केक खपे हा हैलो ऐं मूंखे अञा मुंहिंजे ॿार जो जनम ॾींहुं आहे त उन लाइ केक खपंदो हा चॉकलेट केक खपे ठीकु आहे मां तव्हांजे हिते पासे में ई रहंदी आहियां मुंहिंजो नालो मेनका आहे इहो अजय नगर में ई ठीकु आहे ऐं घणे घणे रुपए जो आहे किले जो केक न किलो त न तव्हां ऑनलाइन पेमेंट हलाईंदा आहियो त पोइ मा तव्हांजे शॉप ते अची करे ऑनलाइन पेमेंट करे वेंदीमाव ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो आहे ॿियो तव्हां तव्हांजी दुकाुन ते छा छा शयूं आहिनि बर्डे जी डेकोरेशन बर्डे जी डेकोरेशन लाइ तव्हां वटि शयूं अथव जीअं आहे न बर्डे कैप थी वई ऐं वेफर्स वग़ैरह त हो घणे घणे जा आहिनि मूंखे विजय वारी ठीकु आहे त तव्हां हिकिड़ो केक ऐं नमकीन जी पेटी पैक करे रखिजो ऐं ॿियो इन वेफर्स वग़ैरह घणे अथव अच्छा त हिकिड़ो पंजाह वारो पैकेट बि पैक करे रखिजो ॿियो ऐं कैप वग़ैरह बर्डे जो अथव कैंडल्स